جی بولیے جی جی جی میں ٹیلر فواد بات کر رہا ہوں جی جی ہو جائے گا جی بارہ میٹر لے لو اب دیکھیے جیسے میں آپ کو بھی نہیں دیکھا ہوں آپ کے بچے کو بھی نہیں دیکھا ہوں تو اندازے سے بتا رہا ہوں بارہ میٹر پہلے جیسا بڑھ جائے گا وہ آپ لے لینا کپڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آٹھ میٹر لے لیجیے آٹھ میٹر دیکھیے دیکھیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آٹھ میٹر لے لیجیے آپ نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے کوئی دقت نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے شاید پہلے شاید شاید پہلے آپ نے بھی کال کیا تھا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے سلنے کے لیے جی جی جی ابھی فیسٹیول چل رہا ہے آپ پھر کب تک چاہیے آپ کو کپڑے تین دن کے اندر چاہیے تو سر آپ کا خرچہ زیادہ آ جائے گا ایکسٹرا لگے گا جیسے آپ کو تین دن کے اندر چاہیے کیونکہ فیسٹیول چل رہا ہے بہت لوگ کپڑے لے کے آئیں ہیں تو ان کا بھی جلدی ہے جیسے آپ کو تھوڑا ارجینٹ ہے تو کر کے دے دیں گے اس کا ایکسٹرا پیسہ لگے گا اب دیکھ لیجیے بچہ کتے سال کا ہے آٹھ نو سال کا ہے ٹھیک ہے اس کا آٹھ سو لگ جائے گا آپ کا بارہ سو لگ جائے گا بائیس سو روپیہ آپ دے دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم پہ مل جائے گا آپ کو ہاں ٹھیک ہے میری دکان پہ آئیے آپ کپڑے لے کے جی ڈمریا گنج میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے آپ بالکل ہاں ٹھیک ہے